गरीब लोगों को कानूनी सेवाओं में बहुत परेशानियाँ होती हैं क्योंकि हर गरीब हर गरीब के सामने कुछ न कुछ समस्या है वो तो गरीब वैसे ही है थोड़ी मोड़ी जो उसकी ज़मीन है उस पर भी जो बड़ा है वो कब्ज़ा कर लेता है यदि वो माँगने जाता है तो उसको डरा धमका देता है तो वो फिर क्या करें फिर वो किसी तरह पैसे के डर से थाने में भी नहीं जा पाता है फिर अगर थाने में भी पहुँच गया तो वहाँ भी उसकी सुनवाई नहीं हो पाती है क्योंकि उससे पहले जो बड़ा है वही पहुँच जाता है या तो फ़ोन कर देगा तो थाने में भी जाने पर गरीब की सुनवाई नहीं हो पाती है और वैसे भी गरीब लोग थाना कोट कचहरी से डरते हैं क्योंकि पैसा लेते हैं लोग पैसा कहाँ से आएगा इतना वकील के पास जाओ तो वो भी दस नियम बता देगा दस कानून और कचहरी के चक्कर लगाते लगाते वो लोग परेशान हो जाते हैं गरीब लोग

परेसानियाँ मान लीजिए तो गरीब की कभी परेशानियाँ ख़त्म ही नहीं होती हैं कभी खेत में फसल नहीं होने से परेशान तो कब्ज़ा कर लिया दे ही नहीं रहा है खेत ही नहीं छोड़ रहा है जाने पर मार रहा है डरा रहा है धमका रहा है तो किसान क्या करेगा हर गरीब आदमी क्या करेगा थाने में भी जाओ तो जल्दी सुनवाई होती नहीं है वहाँ भी जाओ बुलाया जाएगा तो पैसा ही माँगते हैं लोग कि पैसा दो इतना तो सुनवाई क्या होगी यदि फ़ोन करके भी बुलाया जाता है तो यही बात होती है कि हम लोग इतने दूर से आए हैं पैसा दीजिए तो हर गरीब आदमी जल्दी थाने में जाना नहीं चाहता है कि कौन कोर्ट कचहरी के झंझट में पड़ न जाए यदि वो चला भी गया तो वही सारी समस्याएँ हैं वकील कचहरी में जाओ वकील फ़ीस लेगा इतनी फ़ीस दो इतनी फ़ीस दो बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर चक्कर लगाते लगाते जो बड़ा आदमी है वो अधिक पैसा देता रहेगा और जो गरीब ग्रामीण है वो पिसता रहेगा उसी में तो बहुत सी ऐसी गरीबों की समस्याएँ हैं किसी ने कहा खेत की समस्या है कि खेत पे कब्जा कर लिया डरा धमका कर मार रहा है या अनाज भी नहीं हुआ खेत में तो गरीब वैसे भी परेशान है फसल अच्छी नहीं हुई है किसी बार सूखा पड़ गया या फसल ही बर्बाद हो गई तो इसलिए गरीबों के पास अनेक समस्याएँ उत्पन्न होती रहती हैं और कोर्ट कचहरी के चक्कर तो कोई भी नहीं लगाना चाहता है बस यही बात है कहाँ से पैसा आएगा किसान गरीब है उसके पास तो पैसा भी नहीं रहता है कहाँ जाएंगे जब पुलिस नहीं सुनेगी तो कहाँ से किसी के पास जाया जाएगा और इन परेशानियों की वजह से लोग नहीं जाना चाहते हैं सोचते हैं कि इधर ही रहो क्या जरूरत है कचहरी जाने की वहाँ जाओ वहाँ पैसा दो वहाँ जाओ वहाँ पैसा दो जहाँ जाओ तहाँ पैसे की ही माँग होती रहती है कभी पानी की समस्या हो गई कभी बिजली की समस्या हो गई अनेक समस्याओं से ग्रामीण लोग घिरे रहते हैं कभी बारिश अच्छी नहीं हुई और जो मसीने हैं तो उस जिनका मसीन है तो वो पहले अपने खेतों को भरेंगे तब दूसरों को पानी देंगे